जोंनि आसाम रायजोनि सिङाव गोबां माने गोजौ सोलोंथाइ होग्रा फसंथानफोर दं जेरैहाय गुवाहाटी बुहुमफरायसालि कक्राझार बड'लेण्ड बुहुमफरायसालि तेजपुराव दङ बुहुमफरायसालि बिदिनो गोबां जायगायाव बुहुम फरायसालिफोर दं जाय बुहुम फरायसालिफोरनि गेजेरजों दा साफा साफा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों साफा साफा सुबुङा माने सासे गिदिर सुबुं मोजां सुबुं होननानै सिनायथि मोनबोदों बेनि गेजेराव जों माखासे इन्जिनियारिं कलेजफोरखौबो जों रायखांनांगोन जरहाटआव जितु इन्जिनियारिं कलेज दं खोब मोजां बिजों लोगोसे क'क्राझाराव इन्जिनियारिं कलेजफोर दं क'क्राझारनि जितु सिआइटि खोब माने जोंनि थाखाय गोनां बेयो बिनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरानो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ फसंथानो हाहैदों गावखौ सिनायथि होनो हादों दा जोंनि आसामाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालिफोरा दिनैनि गेजेराव गावनि मुंखौ गायसननो हादों गावनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै गोजौ सोलोंथाइ होनानै गावनि मुंफोरखौ लाखिनो हादों दा जोंनि उदालगुरि उदालगुरियावबो बिदिनो माखासे मोजां फरायसालिफोर दं जेरैहाय रामसरग आगरवाला मेम'रियेल इंलिस स्कुल दं सेक्रेटहार्ट इंलिस स्कुल दं डायमन्ड इंलिस स्कुल दं बिदिनो माखासे सरकारि स्कुलफोरबो दं जेरैहाय उदालगुरि जौसिन फरायसालि बेनिफ्राय बिदिनो बरमा फरायसालिफ्राबो खोब मोजां जोंनि उदालगुरिनि गेजेराव मुं लाखिनो हादों बेनिफ्राय बिदिनो टंलाफोरावहाय दं टंला कलेजआ मोजां मुं खामायनो हादों मोजां सोलोंथाइ होगासिनो दं बिदिनो उदालगुरिनि सिङावबो गोबां मोजां मोजां फरायसालिफोर दं बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बिदिनो मोजां मोजां सोलोंथाइ होनो हानाय बिदिनो फसंथानफोर दङ बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया